हमें हमारे घर के आस पास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय करने चाहिए जैसे कि हमें हमारे आसपास की गंदगियों को दूर करते हुए हमारे वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखना चाहिए हमारे आसपास के गड्डों में पानी नहीं भरा होना चाहिए क्योंकि अगर गड्ढों में पानी भरा रहता है जिसके कारण मच्छर उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर असर करेंगे जिसके कारण हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है हमें अपने आस पास पेड़ पौधे लगाना चाहिए तथा उनकी देखभाल करना चाहिए पेड़ पौधे हमें शुद्ध आक्सीजन प्रदान करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है हमें अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जागरुक भी करना चाहिए कि वह भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रहे ताकि हमारा नगर एकदम साफ और स्वच्छ रहे